हैलो अंजी आं नेईं चलेआ नेईं ठीक कंपनी दा दित्ता हा तुसेंगी असें शैल दित्ते हे जां तुसेंगी लाने दे चज्ज निं आये जां होल्डर खराब होऐ नेईं कदूं लैता तुसें केह्ड़ी कंपनी दा ठीक ऐ तुस कल्ल लेई आवेओ नेईं तां तुसेंगी चेंज़ करी देई ओड़गे आं कल्ल लैंदे आवेओ निं ते फिर ठीक ऐ ठीक ऐ ते भी तुस कल्ल आई जायो संडे बल्ब चलो दिक्खी लैगे ठीक ऐ